अ सार हेलौ औ औ खुलुमबाय सार आदसासा सोंनो हागोन सार आदसा बर'नि सोमोन्दैबोथ' हागोन निस्सय आदसासा हा हा माने बर' जाथि होनोब्ला बर' जाथिया गोदो गोदायनि माने मोनसे मंगलिय' मंगलिय' फोलेरनि मोनसे हारि होननानै जों बयबो बुङो आरो जारिमिनावबो मोनदों आरो बेसोरो मेइनलि माबानिफ्राय फैदों होन्नानै जों मिथिगौ चाइनानि टिब्बेट होननाय जायगानिफ्राय फैनानै नेपालजों फैनानै ओरै फैदों आरो बिसोरो दासिम आसामाव थाग्रा हारिफोरनि गेजेराव बयनिफ्रायबो साबसिन हारि होन्नानै जों मिथिगौ आरो बेनिफ्राय बिसिनि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाया जोबोरैनो माने रिच माने दोहोनि होननानै बुंनो हायो माने गावस्रानो गावनो गाव थाखानाय मालायनिफ्राय माने लाथ' लानाय बा सोलोंनाय नङा बे द'खना गामसानिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै न' बांनिफ्राय लानानै गावनि रायजो जानायाव नांगौ जानाय गासैबो बुस्थुफोरनिफ्रायनो बिसोर गावनो गाव निजेनो बानायनानै लानो रोंगौ बेबायदि माने गोरों मानसि बर'फ्रा आरो रावजोंबो नांलाया खमलाया थानो मोजां मोनग्रा मोनसे जाथि गोदोनिफ्रायनो आरो खोनानो मोनदों गोदोहाय जोबोद माने रायजो दं मोनो राजा दंमोन होननाय दा बिदिनो औ समजों लोगोसे बेफोरो लासै लासै माने बोरैबा माने गोमा लांबोनो हमबाय आरो थेवब्लाबो बर'फ्रा दिनैसिमबो थांनानै दङ बे बेखिनि आरो आरोबाव सार माबाफोर बर'फोरनि जिहेथु गोदोनि जाग्रा हिसाबै जेरै जोंहा गोबांथार दङ ओ बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बुस्थुफोरखौ लानानै बर'फ्रा ओ जानो मोजां मोनो बेनिफ्राय साम' खांख्राइखौनो होनदो नार्जि अनलानिफ्राय लानानै थालिर फस्लानिफ्राय लानानै नाफामनिफ्राय लानानै गोबांथार मुवा माबाखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौ लानानै बर'फ्रा ओ जानो मोजां मोनो आरो बेखिनि आटसा

दोननो हायो आरो बेजों लोगोसे गावनि माने कलफ'ना जाय बुस्थुआ मोग्थाङाव गैया बेखौ गोसोनि सान्नायखौबो जियाव बेरखांहोनो हानाय बर' हिन्जावफोरनाव माने ओ माबा दङ माहोनो ओ टेलेन्ट होन्नांगोन बेखौ बिदि दं आरोखि अ' अ' दे सार होम्बा दोननोसै नामा सार जाथ'बाय दे थेंकिउ